हमर घरमे बीस पच्चीस आदमी छै सभकेँ कहै छियै योगा करय लेल सभकेँ लऽ जाइ छियै घु घु योगा करबै लेल सभकेँ योगा करबै लेल लऽ जाइ छियै मन्दिरपर लए जाइ छियै खेत लए जाइ छियै एक्सरसाइज कराबै छियै आओर आओर छतपर घूमै छियै आओर आओर दौड़ै छियै दुप शाममे भी दौड़ै छियै स्वास्थयके लिए हानिकारक नहि होइ छै स्वास्थय अच्छा रहै छै स् हेल्दी रहै छै आओर हमलोग हमरा आरके स् सभ परिवार जाइ छियै योगा करय लए योगा करयसँ बहुत कोनो चीज कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ छै योगा करयसँ बहुत सुन्दर होइ छै स्वस्थ रहै छियै अहाँ देहके लिए हानिकारक एक रत्ती भी नहि होइ छै आओर सुबह सुबह सु सुबह सुबह उठि कऽ चौकीपर बैठि कऽ स् ई साँस लै छियै नीचाँ ऊपर साँसकेँ करय लेल पड़ै छै तब हाथके मु मुन मुर लेफ्ट राइट करय लेल पड़ै छै एक्सरसाइज करय लेल पड़ै छै हाथके आओर आओर भी से लए अथी योगा करना करयसँ कोइ तरहक दिक्कत नहि होइ छै सभकिछु के लिए हानिकारक नहि होइ छै योगा करयसँ योगा करयमे बहुत सुन्दर होइ छै बहुत सुविधा होइ छै नस छिड़याबै छै बुलना चाही दौड़ना चाही बिक सभकिछु करना चाही योगा करयसँ हानिकारक नहि होइ छै ले लेफ्ट राइट भी करना चाही घूमना चाही फिरना चाही मन्दिरपर जाना चाही नीचाँ ऊपर भी करना चाही हमरा अरके लिए हमरा अरके सभ आदमी मिलि कऽ जाइ छियै हँसी खुदी खुशीसँ खेलै छियै धूपै छियै करै छियै